हेलो हँ पण्डीजी प्रणाम हँ ठीक छै तऽ ठीक छै हमरा सब जे छै से बिदेसर अस्थान अएलहुँ हँ हँ आओर नाम तऽ एतौका बड्ड सुनने छलिए लेकिन आओर किछु नहि बुझल यऽ एतौका हँ तऽ एतौका बारेमे नि विशेष जानकारी देतिए हँ

नहि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ ओतऽ सुरक्षा बेबस्था तऽ रहैत हेतै अच्छा अच्छा तऽ ओतऽ जे छै से हमरासभ नाम सुनने छिए जे ओतऽ चूड़ा दही आओर जिलेबीके उत्तम बेबस्था छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

ओतऽ बहुत दूर दूरके लोकसभ अबैत हेतै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तऽ पण्डीजी तऽ अहाँसभ जे छै से एतऽ तऽ हरदम रहै छिए एहिठामके हर वातावरणसे वाकिफ छिए हँ आओर अगर आओर अगर कोइ दूरसे अबै छै तऽ ओकरालए कोनो ठहरके बेबस्थो छै एतऽ कि अच्छा अच्छा अच्छा बिदेश्वर अस्थानमे धर्मशालोके बेबस्था छै कि हो गेलै अच्छा ठीक छै राखै छी अहाँके भेँट करै छी ठीक